एह् गोड्डै पीड़ां होन ते साढ़े जादा आक्खेआ जंदा कि थूम होंदा जेह्ड़ा थूमै ई तेलै बिच थोह्ड़ा गर्म करियै भी उसी थोह्ड़ी जेही मालिश करनी ते जां भी एह् कि मेथरेआं जेह्ड़ी होंदी उसी बी तेलै च गर्म करियै अस थोह्ड़ा भी उसी थोह्ड़ा ठंडा करियै जिसलै थोह्ड़ा सहने दे मताबक होई जा तेल ते उसदी मालिश कीती जा ते आखदेओहदे कन्नै बड़ा फर्क पौंदा दर्द गी